हेलो ओला कंपनी से बोल रहे हैं आप मैंने कल आपकी एक गाड़ी बुक करी थी उसमें कल जो ड्राईवर आया था वो गाड़ी हमें छोड़ के तो गयी लेकिन उसमें हमारा न बैग रह गया है थोड़ा उससे आप अपने गाड़ी वाले से संपर्क करें फोन लगाएँ उससे बात करें कि गाड़ी को भई तू चेक कर उसको उसमें पीछे कोई बैग तो नहीं रह गया एक लाल कलर का बैग है थोड़ा बड़ा है उसमें थोड़े कुछ बच्चों के कपड़े हैं हमारे कपड़े उसमें रह गए हैं और कुछ पर्सनल उसमें हमारी आइडियाँ रह गई हैं जैसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तो उससे ये पूछो कोई बैग तो नहीं रखा नहीं उससे बात तो करो आप कि कि पीछे रह गया जभी तो हमने आपको फोन लगाया कि हम ऐसे क्यों फोन लगाएंगे हम आपको ठीक है आप उससे बात करो और मुझे तत्काल आप मुझे कॉल करके मुझे बताएं कि बैग कहाँ रखा है क्या नहीं रखा